आं खारनायाव गानग्रा जुथाया रानिं शु आरो एखमबा जुथा बुट जुथाखौबो गाननानै आं खारो आरो आंनाव जुनिय'र गेलेमु गस्ला जेबो गैया आं आंनि जेनेरेल गस्लाखौनो गाननानै आं गेलेयो आं बेखिनिसै थेंक इउ